हेल्ल' ओय भाइ बहालै ओय गय लांनांगौ नङा बाजाराव बहा लांबा जागोन होनबा क'क्राझाराव लांनो नामा ओय भगतपारायावनो लांनोसै दांलै माथो ओय भगतपारायावनो आरो मोननै जायागा बेयावनो लांसैदां अ नोङो दाम मोनगोन मोननाया सानैसो बेफारि दं

हौ थांदों दा फयथ्रिस थाखासो थांदों नामा औ दामबास' आं बयथ्रिस थाखा होननाय खोनादो बयथ्रिस थाखा भगतपारायाव सोलिदोंनो बेनिफ्राय लांनोसै नामा ओमफ्राय खै कुविन्टेल जागोन नोंनिया गया आच्चा दस कुविन्टेलसो जागोन आंनियाबो बिदिनो जाहैनो हागौ फन्द्र' कुविन्टेलसो जाहैयो नामा आच्चा बिदिब्ला माजों लांगोनलै होनबा अ बे मेजिकआ आच्चा जाहैगोनना नोंनि बिदा दस आं दसखौनो लानोसै बिदिबा आंबो बांद्राय लांथ'ला दसखौनो लांनोसै बिदिबा दस बिस कुविन्टेलसो जागोनना आरामसे आच्चा लांनोसै एबार होनबा न' ओमफ्राय माखालि हानगोन होनबा गाबोन हानगोबा माब्ला आच्चा आच्चा बार'सो जागोन दे ओमफ्राय हाननानै बस्थाया नों रेदि खालामबानो जाबाय अ दे जागोन जागोन जागोन दे